اردو زبان کی بہت ہی خصوصیت ہے اردو ایک خوبصورت اور سری زبان ہے جس کی کئی الگ الگ خاصیت ہے جو اسے دوسری زبانوں سے ممتاز بناتی ہے اس میں سے چند اہم خاصیت درج ذیل ہے اردو زبان کی گرامر بہت منظم ہے ان میں نام کام خوبی اور ضمیر اور آزز کا استعمال ہوتا ہے اردو میں جملے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جیسے میں اسکول جاتا ہوں وہ کتاب پڑھ رہی ہے اور اردو میں مذکر اور مؤنث اور واحد جمع کا فرق بہت اہم ہوتا ہے اور اور الفاظ کی شکل اس کے مطابق بدلتی ہے تلفظ کی ادائیگی اردو زبان کے الفاظ کو نرمی اور مٹھاس سے ادا کیا جاتا ہے اس میں عربی فارسی اور ہندی کے الفاظ شامل ہے اس لیے اس کا لہذا بہت خوبصورت اور اثر انگیز ہوتا ہے لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ مطلب بدل سکتا ہے مثلاً قسم اور قسم دونوں کا تلفظ جدا الگ ہے اردو زبان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ الفاظ ہے یہ زبان کئی زبانوں کے الفاظ لیتی رہی ہے جیسے فارسی عربی ترکی اور انگریزی اس لیے اس میں پائی جاتی ہے اردو شاعری نثر اور افسانے میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے اس زبان میں محبت ادب تہذیب اور جذبات کے اظہار کا انداز بہت دلکش ہوتا ہے